हाँ हमारे गाँव में डोम है तो डोम न चंगेड़ा बिनता है सूप बिनता है अथी जगरा बिनता है डाला बिनता है दौरा बिनता है बड़ी अच्छी लगता है हमको बहुत अच्छी लगता है हमारे गाँव में चमार है चमार न सबको परसौती को देखने आता है मालिश करता है बड़ी अच्छी लगता है हमको बहुत अच्छी लगती है हमारे गाँव में न हमारे गाँव में कोईरी है तो सब्जी बन उपजाते हैं हमारे गाँव में सब्जी उपजाते हैं गोभी उपजाते हैं आलू उपजाते हैं भिंडी उपजाते हैं घिउरा उपजाते हैं सजमैन उपजाते हैं सभी सब्जी उपजाते हैं तो बड़ी अच्छी लगता है हमको बहुत अच्छी लगता है हमारे गाँव में लोहार है हमारे गाँव में लोहार है हँसुआ बनाते हैं खुरपी बनाते हैं टेंगारी बनाते हैं कट्टा बनाते हैं तो बड़ी अच्छी बनाते हैं उससे मकई काटते हैं गेहूं काटते हैं सभी सब्जी काटते हैं तो बड़ी अच्छी लगता है हमको बहुत अच्छी लगते हैं शिव गुरु में चर्चा करने जाते हैं तो सब महिलाएं मिलकर जाते हैं सब गुरु बहिना मिलकर जाते हैं तो चर्चा कराते हैं तो पहला सेंस शुरू से म नमः शिवाय नमः शिवाय करना पड़ता है दूसरा से चर्चा करना पड़ता है दूसरा से एक सौ आठ बार नमन करके गुरु को प्रणाम करना पड़ता है कहना है हे शिव मेरे गुरु हैं आपको शिष्या हूँ मुझ पर दया करो आप नहीं करेंगे तो कौन करेंगे आपसे बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है आप तो जगत के दानी हैं जगत के दानी है देवों के देव महादेव हैं कालों के काल महादेव हैं आप नहीं करेंगे तो कौन करेंगे आपसे बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है आप तो जगत के दानी है देवों के देव महादेव हैं नमः शिवाय नमः शिवाय जपना पड़ेगा शिव गुरु का नमः शिवाय नमन सब गुरु बहिना दया मांगता है कहता है शिव मेरे गुरु हैं आपको शिष्या हूँ तब इस पर दया करो आप नहीं करेंगे तो कौन करेंगे आपसे बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है आप तो जगत के दानी है देवों के देव महादेव हैं कालों के काल महादेव हैं आप नहीं करेंगे तो कौन करेंगे दूसरा सूत्र में दूसरा सूत्र में है जो हाथ की मौली से हो मकई के दाने से हो रुद्राक्ष की माला से हो एक सौ आठ बार नमन करके गुरु को प्रणाम करना है कहना है हे गु हे महादेव मेरे गुरु हैं आपको शिष्या हूँ मुझ पर दया करो आप न करेंगे तो कौन करेंगे आपसे बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है दूसरे सूत्र में तीसरे सूत्र में एक सौ आठ बार नमन करके गुरु को प्रणाम करना है कहना है हे शिव मेरे गुरु हैं आपको शिष्या हूँ मुझ पर दया करो चौथा सूत्र में चौथा सही चौथा सूत्र में एक सौ आठ बेर एक साथ में रुद्राक्ष की मालों से हो हाथ की अँगुली से हो जपाजप की माला से हो एक सौ आठ बार नमन करके गुरु को प्रणाम करना है कहना है हे शिव मेरे गुरु हैं आपको शिष्या हूँ मुझ पर दया करो कहीं जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए गुरु शिव करने के लिए तो हमारे बड़ी अच्छी कहते हैं बड़ी अच्छी लगती है बड़ी सुंदर लगती है आप नहीं करेंगे तो कहने लगे बड़ी लगते हैं कहते हैं गुरुजी आए हैं गुरुजी हमारे गिरी हैं गिरी संन्यासी है शिव गुरु की चर्चा करते हैं सभी कुछ करते हैं शिव गुरु की चर्चा में रहते हैं महादेव की चर्चा में रहते हैं कहते हैं हे महादेव मेरे गुरु हैं आपको शिष्या हूँ मुझ पर दया करो आप नहीं करेंगे तो कौन करेंगे आपसे बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है तो जगत के दानी हैं देवों के देव महादेव हैं कालों के काल महादेव हैं आप नहीं करेंगे तो कौन करेंगे आपसे बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है आप तो जगत की दानी है देवों के देव महादेव है कालों के काल महादेव है हे महादेव हमारे पर दया करो आप नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेंगे सभी गुरु बहिना मिलकर शिव गुरु की चर्चा में लगने रहते हैं पूजा पाठ में लगने रहते हैं हमारे